गोरलैनिफ्रायनो माइ लामनांदों माबा माइ सौनांदों गाहेन उवालजोंहाय ओमफ्राय आरो ओंखाम जों सानै सानै जों ओंखामफ्रा लानांदों साथाम साथाम सौवोमोन जोंनिया माइया जा गोबां गोबां लामनानै जा हर ससेयावनो सिखारनांगौमोन खस्त' मोनबोदों आं स्कुलावबो आं हाबनो मोनाखै दा हाबा जानायावबो नै दा आं खस्त'यैनो आं थांगासिनो दङ मैगं थाइगं फानो ओरैनो माबा माबि गेलेनानै फानो दाउ सिथारदेरो माबा माबि एकखेबारे खस्त'थार दिनैसिम आं खस्त' आं बिबानखौ आं गारनो मोनाखैथ' दा आं बहाबा थांनांगौ होनब्लाबो आंनिया बै न'खराव माबोरै गालांनाय माबोरै थाखा फैसा खामायनो हायाब्ला माबोरै गालांनाय आं बेबायदि साननाय फैयो आरोखि खस्त'आलाय आं खस्त' मोनबोखादों गोरलैनिफ्रायनो आं गखायाखै उवालाव सोवौमोन गोदोनिया मिल गैयामोन बिराद खस्त'मोन जोङो माहाजोनालाय माहाजोन होनब्लाबो बिमा बिफाया बुङोमोन माबाब्ला स्कुल हाबब्ला फाथति जायो मावनो रोङा दांनो रोङा गुन्दि जायो मा जायोसो बिदि होनखायोमोन जोंनिया बिमा बिफाफ्रा ओमफ्राय माबोरै सोंसार जाबावनाय जोङो ओंखायनोहाय हाबखायाखिसै ओरैनो गस्ला गिजिखौ गाननानै थाङोमोन बिमा बिफा रायबाय ओंखामखौनो होआमोनब्ला जोंनोहाय इस्कुलाव थांनो नागिरब्ला बेबायदि ओमफ्राय माहाजोन नालाय माहाजोन होनब्लाबो इस्कुलाव फोरोंनो गोसो गैयामोन गोदोनि मानसिफ्रा दानिसो फोरोंसै जोंनिया बिदि नङामोन दाबो नै हाबा जानानै एसेबां खस्त' आंसो लाखिनाय जादों सातजन फिसाया आं लाखिदों जोंनिया बोराइयाबो मावनो रोङाना लोगोफोरजों रायज्लायना होयो बेखौबो लाजायामोन गोदोनिफ्रा बेबायदि आरोखि जों दाबो आं लाखिगासिनो दं फिसा सातजनखौ आं फिसिनानै हाबा बारि आं खालामना हरजोबबाय गासैनो आंनि सायाव आंनि माबायाव सायाव खर'आव दायत्थ' खालामना होजोबदों आरोखि